हम एकटा वाशिंग मशीन लेलहुॅं हँ अखन पहिले तऽ हाथे सॅं धोय छलहुॅं हँ कपड़ा लेकिन आब लेलहुॅं हँ कियाकि वर्क जादा रहैया तऽ कपड़ा धोए के टाइम नहि मिलै छलै हाथ से तऽ ओहिके लेल लेनाइ जरूरी भऽ गेल आओर आब लै छी तऽ बहुत ही सहूलियत अय मशीनमे धऽ दै छी कपड़ा तऽ धोलहुॅं धोआयत रहल आराम से एमहर अपन आराम से खाना बनेलहुॅं बच्चा के तैयारी करू अपन काम करू जे हर काम भऽ जाइया टाइमली हर किछु भऽ जाइया टाइमके बहुत ही बचत होइ छै जे भी आदमी वॉशिंग मशीन लऽ लै छथिन तऽ